जी बोलिये आप कौन अच्छा क्या जानना था वैसे मेकअप के बारे में आपको तो जिस तरह से आप करवाना चाहते हैं कैसा मेकअप कुछ बताएँगी उसके बारे में फिर मैं बताऊँगी ब्राईडल मेकअप का तो वैसे पंद्रह हज़ार हैं नॉर्मल मेकअप का छः हज़ार रुपये हैं और शादी वगैरह में ऐसे करने के लिए आठ हज़ार हैं आप कौन सा कराना चाहेंगी अच्छा तो आप खरीद लीजिये ना प्राइमर हो गया कंसीलर हो गया फॉउंडेशन हो गया मॉइचराइज़र हो गया लिपस्टिक वगैरह सब खरीद के आप एक लिस्ट में लिख लीजिये मैं जो जो कहती हूँ आप लिख के उसी दूकान पर जा के खरीद लीजिएगा वही सामान आप दिखा दीजिएगा क्या बोल रही हैं आप एच डी कंपनी का ले लीजिए या सुगर का ले लीजिये आप वैसे कौन सा यूज़ करती हैं हाँ तो लेक्मे भी तो ठीक ही है ना उससे लेक्मे से ज़्यादा अच्छा है एच डी है और सुगर का है और वैसे भी आपको आपके फेस पर जो चलता हो हाँ आप हाँ एच डी फॉउंडेशन का तो मेरे पास पंद्रह सौ रुपये के हैं सुगर के हैं वो तो दो हज़ार रुपये के हैं तो आप जो लगाती होंगी ना जो आपके ऊपर सूट करता होगा वो बताइए वरना मैं अपने से जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं लगा दूँगी

आप आपको शादी वगैरह में जाना हैं ना तो शादी के लिए आप लहँगा ले लीजिये नार्मल उस में जुड़ा बना लीजिये नहीं आप ना फुल जोड़ा बना लीजिये क्योंकि लहंगा वगैरह पहनेंगी ब्लाउज वगैरह तो उस में ज़्यादा अच्छा लगेगा ना जुड़ा बना के वो झूला चोटी करवा लीजिये आप हाँ उपलब्ध है डॉल हाँ वो हैं मेरे पास पर उसका अलग से चार्जेज़ है उसका चार्ज भी पंद्रह हजार है हाँ हाँ अच्छा होता है आप आएँगी तो मैं आपको दिखा दूँगी हाँ उसका तो ज्यादा नहीं हैं उसका तो दस ही हजार हैं इंगेजमेंट मेकअप तो आ जाइएगा उसमें आपका इंगेजमेंट हैं तो उस में तो ज़्यादा तो हाईफाई तैयार होएगी नहीं आप उस में तो नार्मल ही रहेगा क्योंकि दुल्हन की तरफ तो थोड़ी ना तैयार होंगी हाँ ब्राइडल नार्मल ही मेकअप कर देंगे उसका आठ दस हजार रुपये है आपको वो दस हजार रुपये हैं ब्राइडल मेकअप के लिये नार्मल इंगेजमेंट के लिये ठीक है